सर में थ्री ज़ीरो वन से बोल रहा था सर मेरे रूम की चाबी अंदर रह गई और मेरा डोर लॉक हो गया है सर वो में डोर लॉक कर कर ही कर के ही गया था लेकिन मैं चाबी रूम में ही भूल गया था

सर क्या आप दूसरी चाबी ला कर मेरा डोर ओपन कर सकते हैं रूम का सर मेरे को थोड़ा अर्जेंट एक मीटिंग में जाना था और हमारे डॉक्यूमेंट निकालना थे उस में से पर मैं ऑफिस से रिटर्न हो कर आया हूँ मैं भूल गया था कि मेरे को वो डॉक्यूमेंट भी ले कर जाने थे और मेरी फ़ाइल पूरी की पूरी अंदर रखिए मेरी प्रेजेंटेशन बनी हुई है उस में अब मैं अभी नहीं ले कर जा पाता हूँ तो लेट हो जाऊँगा और मेरी मीटिंग शायद कैंसिल भी हो जाए तो आप थोड़ा प्लीज़ जल्दी कर देंगे क्या सर वो थोड़ा सा आप भी सिचुएशन को समझिए मैं बहुत देर से परेशान हो रहा हूँ मेरे को नहीं मालूम था कि चाबी में पहले गाड़ी में चाबी ढूंढी और वो नहीं मिली इस लिए मैंने आपको कॉल किया है ठीक है सर बस थोड़ा जल्दी आइए प्लीज़ जी ठीक है ओके थैंक यू धन्यवाद जी